हा ड्रॉइंग त मां तमामु कढियूं आहिनि साम्हूं ॾिसी ॾिसी करे जामु कुझु कढंदी आहियां पर कॾहिं ईअं न थियो आहे की हुन जी मीनिंग ॿी काई निकिरी वई हुजे